ہلو ہاں آپ کیا فوڈ پلازا ریسٹوراں سے بول رہے ہیں ابھی ہم نے جو کھانا آڈر کیا تھا اس میں آپ نے میٹھا کچھ بھی نہیں دیا ہے تو آپ برائے مہربانی کچھ میٹھا اور میٹھے کے طور پہ اگر کالے رس گلے ہیں تو وہ آدھا کلو گاجر کا حلوہ اور کالے گاجر کا حلوہ ہوگا تو زیادہ بہتر ہے یہ ساری چیزیں اگر دستیاب ہوں تو آپ برائے مہربانی روم نمبر جو ہے آپ کے کسٹمر کا وہاں پہنچانے کی زحمت کریں شکریہ جزاک اللہ خیر